جی ہاں بہت سی اچھی یونیورسیٹیاں اور کورسز ہیں جو فنکاروں کو ان کے فن کو بہت بہتر بنانے میں مدد کر سکتی ہیں پینٹگ اور ڈرائنگ یہ کلاسیز آپ کو مختلف تکنیکوں اوراسلوبوں میں مہارت حاصل کرنے میں مدد کریں گی اور آپ کو اپنے فن کی اپنی آواز کو تیارکرنے میں مدد ملے گی مجسمہ سازی یہ کلاسیز آپ کو مجسمہ سازی کی بنیادی باتوں کو سکھانے میں مدد کرے گی اور آپ کو مختلف مواد کے ساتھ کام کرنے میں مہارت حاصل کرنے میں مدد کرے گی آرٹ کی تعریف یہ کلاسیز آپ کو آرٹ کی تاریخ اور مختلف آرٹسٹوں اور تحریکوں کے بارے میں جاننے میں مدد کرے گی آرٹ تھیوری یہ کلاسیز آپ کو آرٹ کے بارے میں سوچنے اور سمجھنے کے نئے طریقے سیکھنے میں مدد کرے گی آخر میں بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ مختلف کلاسیز اور یونیورسیٹیز کا تجربہ کریں اور دیکھیں کہ آپ کے لئے کیا کام کرتا ہے کوئی صحیح یا غلط جواب نہیں ہے